گوتم بدھ نگر ضلع کی تاریخ کیا ہے پہلے کے زمانے میں گوتم بدھ نگر ضلع کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھی جائے تو بےحد غربت کا زمانہ تھا اور اب کے دور میں دیکھتے ہیں تو واقعی جو ہے پہلے سے بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہے بڑے بڑے مکانات بڑی بڑی کمپنیاں اور کاروبار کے زیادہ تعداد ہے اور پہلے جو ہے کاروبار وغیرہ اتنی نہیں تھی گوتم بدھ نگر میں اور آج گوتم بدھ نگر نوئیڈا انڈسٹیریا ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہتر سے بہتر گوتم بدھ نگر بن گیا ہے